मूंखे नंढपण खां ई गाना ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं स्कूल में जेके बि प्रोग्राम थींदा हुआ हुननि में मां हर दफ़ा गाना ॻाईंदी हुअमि ऐं हींअर बि मुंहिंजे वटि कई मौक़ा मिलिया हुआ गाना ॻाइण जा शादियुनि में चेटीचंड में मां गाना ॻाया प्रतियोगिता में मां भाॻु वरितो आहे जंहिं में मूंखे इनामु बि मिलियो रहियो आहे हेसिताईं पहुंचण लाइ मां तमामु महिनत कई आहे पर मुंहिंजो सपनो बसि एतिरे वटि में ई रहण जो न आहे मूंखे वट स्टेज ते करिणो आहे मूंखे वॾे स्टेज ते पंहिंजो गानो प्रदर्शन करिणो आहे जंहिं लाइ मां अञा महिनत पई कयां ऐं कंदी रहंदमि मूंखे पंहिंजे मथां यक़ीन आहे त मां हिकु ॾींहुं पंहिंजो इहो सपनो ज़रूरु पूरो कंदमि ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजे माउ पीउ जो नालो रोशन कंदमि जंहिं सां मुंहिंजे माउ पीउ खे मुंहिंजे मथां गर्व महिसूसु थींदो देश में पंहिंजो हिकु वॾो गायकार जे रूप में नालो रोशन करण जो मुंहिंजो सपनो आहे ऐं मां हिन सपने लाइ पूरी महिनत कंदमि पूरो रियाज़ कंदमि ऐं पंहिंजो हीउ सपनो ज़रूरु पूरो कंदमि ऐं अॻियां मूंखे वधिणो आहे ऐं मां जेतिरो थी सघंदो ओतिरी महिनत कंदमि मुंहिंजे सपने खे पूरे करण लाइ मां जिद्द ते अड़ी वेंदमि ऐं मूंखे पंहिंजे मथां मुंहिंजे भॻवान मथां विश्वास आहे की मां हीउ सपनो पंहिंजो ज़रूरु पूरो कंदमि ऐं पंहिंजो हिकु वॾे गायकार जे रूप में नालो रोशन कंदमि